हम देखिऔ ने हम तऽ जेल पेन कीनि लेलिए ओ जेल पेन हम कहलिए लिखबै तऽ नीक लागतै लिखबै तऽ अक्षर नीक लागतै अच्छा लागतै ताहि खातिर हम जेल पेन एगो किनलिए हम ओ जेल पेन किनलिए तकर बाद हम इसकुल इसकुल ड्रेस पिन्हलिए इसकुल ड्रेस पिन्हकऽ हम इसकुल जाइ रहिए तऽ ओकर बाद हम जेबीमे राखलिए जेबीमे राखलिए ओ कलम हमरा की भेलै ओ बोकरि देलकै ओ कलमके अथी अथी इङ्क पूरा निकलि गेलै तऽ हमरा जे छै हमरा जे छै ओ कपड़ामे ओ उजरा कपड़ा रहै छै ओ कपड़ामे तऽ हमरा लागि गेलै तऽ हम चाहै छिए इसकुल ड्रेसमे ओ कपड़ा ओ इसकुल ड्रेसमे ओ हमर लागि गेलै अथी जेल पेन तऽ आब हम चाहै छिए दोसर कलम किनैलए चाहै छिए ई कलम ठीक नहि चलै ठीक तऽ चलै रहै मगर बोकरि देलकै इङ्क खराब भऽ गेलै तऽ ई इसकुल ड्रेसमे इङ्क ओकर लागि गेलै ने ताहि खातिर आब ई कलम नहि किनब हम आब कहिओ आब हम दोसर कलम किनब